हलो मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रही हूँ मैडम मैं मोनिका बात कर रही थी मैडम मुझे आपका नंबर मेरे दोस्त द्वारा प्रदान किया गया है तो मुझे मेरे ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक तार चाहिए थी ऑफिस के उपयोग के लिए तो आप मुझे जी मेम मैडम जो एक एल्युमिनियम का तार आता है उसके बारे में मैंने सुना है तो क्या वह तार आपके यहाँ उपलब्ध है मैडम अच्छा मैडम मैंने सुना है की ये अल्युमिन्यॅम वाला जो तार होता है इसमें शार्ट सर्किट नहीं होता है तो इस कारण से जी एक एक पाली के पकड़ के वायर के बारे में सुना है मेम तो ये किस तरह से होता है इसमें किसी प्रकार की तो ऐसी कोई घर में अपने ऑफिस में फिटिंग कराए तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मैडम ऐसा कुछ अच्छा लेकिन मैडम अच्छा अच्छा लेकिन मुझे वो जो अल्युमिन्यॅम तार है ना मेम वही चाहिए मैडम तो आप बता सकते हैं क्या उसका रेट में कि वो कैसे मीटर आप हमको प्रदान कर पाएंगे मैडम अच्छा तो ज़्यादा बता रहे है मैडम मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि आप थोड़े अच्छे से उचित दाम पे आप देते है मेम आपकी दुकान के बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ मैं या बहुत अच्छे सेल करते हैं आप यहाँ के वायर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती मुझे डेढ़ सौ मीटर चाहिए था मैडम अच्छा मेम आप हमारे ऑफिस का मैं एड्रेस बताऊँ तो आप पहुँचवा देंगे या फिर हमें आना पड़ेगा नहीं मेम मुझे तो वो एलुमिनियम वायर ठीक है मेम तो मैं आपके ऑफिस का मुझे थोड़ा एड्रेस बता दीजिए तो मैं पहुँच जाऊं मेम समय से जी मेम यही नम्बर है मेरा वाट्सअप का इसपे लोकेसन भेज दीजिए जी जी धन्यवाद मेम